औ हेल' मा ब्रेन्डनि जागोन मा दस हाजारनि गेजेराव दस हाजारनि गेजेरावथ'

अ दे दंनायाथ' दङ रेमा खम जागोन औ औ दंनायाथ' दङ बहुद दङ बासिन हागोन बेनि दस हाजार गैयाना बेखौ दा बर्त'मान रियेलमिया मोजां आरो औ रियेलमि भिभ' अप्प'फोराबो मोजां खिन्थु दामआ एसे बारा गोग्लैगोन बिसोरना अ बाजेटआ थोयोब्ला अ बिदिनो पन्द्र'सो गोग्लैहैगोन आरोखि एगार' हाजार बार' हाजारनि जानायाथ' जागोन खिन्थु एथ'बां मानि मोजां कुवालिटिनि फैलायनाय नङा आरोखि बे नों गेम सेम गेलेयोब्ला बेनि बे रियेलमिआ रियेलमिआथ' एसे मोजांआनो केमेराया खिन्थु एसे प्रब्लेम होगोन आरो बेना रेडमि रेडमिआबोथ' जायो जानाया मोजांबो बेना बेटारियाबोथ' लास्टिं होयो होनाया अभार'ल मोजांआनो केमेरायाबो मा होनदों चार्ज चार्जथ' बे रेन्जआव बे चार्ज मोजां नांगौब्ला एसे एमाउन्टखौ बारायब्ला मोजां जागौमोन नोंथाङा माने बे आन्डाराव थ' बांद्राय एथ'बां चार्जनि माबा गैया नोङो एसे थाथ'नानै एसे जमा खालामबावनानै एसे बेनि साबसिन लादो औ औ अके